हम लोगों का बोला कि जब छोट रहते हैं तो खुब का बोला ला कि बटोरते हैं गोटी गिट्टी का लाकर फोर कर हम लोग गोल गोल बनाकर गोल गोल बनाकर खूब ढेर का गोटी बटोरते हैं जब दोपहर होता है सब लड़की लोग को बटोर लेते हैं हम लोगों के बहुत परेशान रहें बहुत अच्छे लगते हैं गोटी खेलने का दिन गोटी के लाते हैं हम लोग गोल बनाते हैं तीन तीन ठी का बोला ला कि एक एक गोल में तीन तीन आदमी हैं उसको गुड़ ला खींच लेते हैं खींचकर गोलई एसे चर खुन्डा में बनाते हैं बनाकर उसी में गोटी खेलते हैं जा गोटी खेलकर जीतते हैं ऐसे मछली मार वाला गोटी खेलते हैं खेलते हैं उसके बाद जीतते हैं जीतने के बाद जिसके उपर चढ़ा देते हैं उसको गोट्टी फोर हम लोग खलते हैं ता खुट्टी फोड़ते हैं हम लोगन के बहुत परसंद लगता है अब को जो लड़का हैं तो का बोला ला कि बाल खेलते हैं फुटबाल खेलते हैं मैच खेलते हैं वह लोगों के वह अच्छा लगता है का बोला ला कि क्रिकेट अच्छा लगता है हम लोगों के क्रिकेट पहले नहीं अच्छा लगता है हम लोगों तो गोटी खेले हैं गोटी हम लोग के बहुत अच्छे लगते हैं जो दोपहर होता है सब लड़की लोग को बटोरते हैं हम लोग बोलाते हैं और सब लड़की लोग खेलते अब भी है यहाँ हम लोग बटोरते हैं तो सब लड़कियों के खेलाते हैं जा हमको लोग के बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए कि फुटबाल है लग जाएगा घाव बाल से लग जाएगा तो हाथ में लग जाएगा पैर में लग जाएगा सिर पर लग जाएगा इसी तेज़ हम लोग का बोला ला कि गोटी बटोरकर खेलते हैं तो गोटी से किसी के घाव नहीं लगता है और सबको लड़का हैं जिसके जिसके पसंद जो होता है कोई के बाल परसंद है कोई के का बोला ला कि मैच पसंद है कोई के का बोला ला कि खींच कर का चिन्हानी लिडो पसंद होता है लिडो में खेलते हैं लड़का मँगा मँगा दोपहर में सब औरतों हैं जिसके जिसके आता है वह लोग लिडो खेलते हैं दोपहर भर इसी तरह सब आपना आपना दिन गठ लेते हैं हम लोग के अच्छा लगते हैं हम लोग कहाँ जाएँगे आपना गोटी बटोरते हैं खेलते हैं कोई लूडो खेल रहा है कोई का बोला ला कि गोली बनाकर गोली लेकर अदमी गोली खेलता है लड़कों बच्चों हैं मेहरारू अपने अपने अपने अपने घर में जो जो पसंद सबके होता है ऊ सब को ही खेलते हैं हम लोग के तो खाली गोटिए ही अच्छा लगता है हम लोग गोटी सब दिन खेलते हैं अभी भी सब कोई मार मार मार मार करते हैं कि गोटी मत खेलना गोटी मत खेलना बाकी हम लोगन के गोटी इतना अच्छा लगता है ढेर ढेर का बटोर बटोर कर पहाड़ पर से लाते हैं गिट्टी वे गिट्टी का लाते हैं उसको गोल गोल बनाकर उसी से हमन दो दो सौ तीन तीन सौ चार चार सौ पाँच पाँच सौ का गोल बना लेते हैं जा गोटी खुब ढेर ढेर का जुटाते हैं चचा छछा गाई गिन गिन गिन गिन गिन गिन गिन हम लोगन का बोला ला कि बनाते हैं खेलते हैं खेलाते हैं दोपहर में हम लोग कहाँ जाएँगे कोई काम है नहीं तो कोई लड़का हैं सब लड़का दुआरे पर जुड़ते हैं मार महल्ले के लड़का सब दूड़ते हैं तो कोई का बोला मैच खेलता है कोई का बोला ला बैट खेलता है कोई का बोला ला कि क्रिकेट खेलता है हम लोग कहाँ जाएँगे हम लोग के अच्छे लगते हैं सब सहेली आते हैं तो कहते हैं कि बटोरिए हम लोन गोटी खेलेंगे हमको लोगों के गोटी अच्छा लगता है गोटी हम लोग के बढ़िया लगता है तो हम लोग गोटी खेलते हैं खेलने के बाद का बोला जब साम हो जाता है तो सब अपने अपने सब घर चालते हैं सब अपने अपने घर जल जाते हैं